مجھے بہت سارے پكوان پسند ہیں كھاںے میں سبزیوں میں مجھے شملہ مرچ كی سبزی بہت پسند ہے كریلے كی سبزی بہت پسند ہے بھنڈی كی سبزی بند گوبھی كی سبزی لوكی كی سبزی تورئی كی سبزی اور چقندر كی سبزی مجھے مكس سبزی بھی بہت پسند ہے گوشت میں مجھے بریانی بہت پسند ہے چكن بہت پسند ہے مٹن بہت پسند ہے نہاری بہت پسند ہے اسٹو بہت پسند ہے قیمہ روسٹیڈ اور بھی بہت ساری چیزیں مجھے بہت پسند ہے فاسٹ فوڈ میں مجھے كباب پراٹھا گول گپے پزا برگر اور شورما بہت پسند ہے یہ سب چیزیں میں ریسٹورینٹ میں كھانا زیادہ پسند كرتی ہوں ویسے تو زیادہ تر میں گھر پہ كھانا كھاتی ہوں لیكن ریسٹورینٹ میں كھانے كا مزہ كچھ اور ہی ہوتا ہے